अ'ऊं तुसें सनाना अज्ज पंज पड़ोसी जेह्ड़े स्हाड़े घरै कश रौंह्दे ओह् पंज पड़ोसी एह् केह् केह् कम्म करदे केह् केह् करदे उं'दे बारे च सनाना पैह्ला आई गेआ स्हाड़ै स्हाड़े ढेर घर जेह्ड़ा इसी आखदे चीग्ला घर स्हाड़े चिग्ले घर इक राम लाल होर ओह् ओह् करदे ओह् करदे खेतीबाड़िया कम्म मतलब कनक होई गेइयां मक्कां होई गेइयां बाजरा होई गेआ रुनी लाना कोई रुनी लाना जि'यां धान आखदे धान चौल जेह्ड़े ओह्दे चा गै कड्ढदे ते होर सब्जियां होई गेइयां करेला होई गेआ कद्दू होई गेआ भिंडियां होई गेइयां इ'यां कोई मूली होई गाजर ओह् सारी सब्जी घरै गै कड्ढू ओड़दे हे ते घरा गै बेचदे हे ओह् उं'दी ऐ एह् करदे न ओह् खेतीबाड़िया ते सब्जी सुब्जी दा गै कम्म करदे न ओह् ते जेह्ड़े दूए दुए पड़ोसी न ओह् न शौंकी राम ते ओह् करदे ओह् न वाटर बक्सियै च जिसी आखदे पानियै च न नौकरी करदे ओह् ते ओह् सारे लोकें गी पानी पलैंदे न इसलै गर्मियें दिन चला'रदे न सारें गी पानी शानी पानी खोलदे न उत्थै ड्यूटी लग्गी दी इंदी ते उस टैमां सिर बड़लै सत्त बजे जाइयै पानी खोलदे न सारे लोकें गी पानी दिंदे न ते त्रियै नम्बर आई गे शिव नाथ होर शिव नाथ होर ओह् न ओह् स्हाड़े जेह्ड़े त्रीए पड़ोसी न ओह् आई गे डाक्टर ओह् डाक्टरां दा कम्म करदे न कोई दवाई होऐ कोई केश होऐ उ'नें पूरी दवाइयें हट्टी रक्खी कोई बी बखार जकाम कोई बी दवा ऐ टिक्की जिसी आखदे टिक्की लोड़दी होऐ कोई खंघु आह्ली दवा कोई गैसु आह्ली दवा कोई कैप्सूल कोई किश ओह् उ'नें सारे ऐ रक्खे दे होंदे अपनी हट्टियै ते ओह् होई गेआ ते चौथा आई गेआ चौथा आई गेआ पर परमा नैन परमा नैन होर ओह् बी खेतीबाड़िया गै कम्म करदे ते उ'नें पी पिच्छै हून लग्गी दी ही उ'नें लत्तै लग्गी दी ही ते हून कम्म शम्म हून घट्ट गै होंदा ते ओह् इस्सै करियै हून ते जागतै ओह् ऐ ड्रैव्रर ते ओह् गड्डी शड्डी चलांदा ते ओह् होई गेआ त्रै चौथा गोआंढी होई गेआ ओह् ते ओह् ऐ ठेकेदार ओह् ठेकेदार टैंडरे मतलब कोई कोई शो लब्भै कोई करेटा कम्म होई गेआ कोई ओह् तां कम्म होई गेआ कोई कूल शूल हून पिच्छैं कोई पंदरां दिन पैह्लें इक कूल बनी कूल बनाई उ'नें कूलै दा टैंडर लोआया कुलै कम्म लाया पैह्लें कच्ची कूल होंदी ही ओह् पक्की बनाइयै ते ओह् कीता